पंजवीह जून उणिवीह सौ चौहतरि पंद्रहीं ऑगस्त ॿ हज़ार टे तेरहं एप्रेल उणिवीह सौ पंजाहु वीह मे उणिवीह सौ चालीह टेवीह जेनवरी उणिवीह सौ वीह